जी हाँ मै बिजली की कुछ ख़तरों से अवगत हूँ कि किस प्रकार बिजली हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक है मैं ये बता सकता हूँ कि उनसे किस प्रकार बचा जैसे जाये बिजली के ख़तरो से बचने के लिए हमें बिजली के मुख्य रूप से अच्छे तारों का उपयोग करना चाहिए कि किस प्रकार हम अच्छी केबल का उपयोग करके घरों मे बिजली को सप्लाई के लिए परो सके और हमें जहाँ पर बिजली का स्थान है नियत वहाँ पर मुख्य रूप से एम सी वी और एन प्लग का उपयोग करना चाहिए ताकि जब भी घर में कहीं पर भी किसी प्रकार का बिजली से संबंधित कोई ख़तरा उत्पन्न हो तो एम सी वी तुरंत नीचे गिर जाये और इनसे बचने के लिए हमें एक अन्य प्रकार का उपकरण भी आता है कि कहीं पर हमारा शोर्ट सर्किट हुआ तो तुरंत बिजली कट जाएगी जिससे क्या है कि हमें किसी प्रकार का नुक़सान नहीं होगा ना जान हानि होगी और नाहीं किसी उपकरण के जलने का ख़तरा रहेगा क्योंकि उसमें तुरंत ही वे उपकरण बंद हो जाता है जिससे बिजली की सप्लाई दूसरे स्थान पर आना जाना भी बंद हो जाती है इससे हमें बिजली से बच सकते है कि और बिजली अपने आप में एक मुख्य ख़तरा है यदि हो तो भी अच्छा है नहीं हो तो भी अच्छा है